नमस्ते जी तुस पिंक डोर रेस्टुरेंट चा बोला दे मै तुं'दे रेस्टुरेंट चा आर्डर कीता हा इक नुडेल दी प्लेट कन्नै बर्गर कीता हा ते उसी मै कैंसल कराई ओड़ेआ हा जेह्ड़े शॉपकीपर जेह्ड़े जेह्ड़े उत्थें बंदे हे जि'नेंगी मीं ऑर्डर दित्ता हा उंदा नांऽ हा अशोक कुमार बाली जे मेरी उन्दे कन्नै गल्ल होआ दी मै अपना ऑर्डर जेहड़ा ऐ ओह् कैंसल करी ओड़ेआ हा ओह्दा इक कारण हा कि मै तुं'दे कोला ओह् चीज ऑर्डर कराई पर मिगी अर्जेंटली कुदै जाना पेआ मिगी कॉल आई गेआ ते मै इन्ना अरजेंट हा कि मै दो मैन्ट बी वेट नेईं करी सकी ते इस बजह कन्नै जेह्ड़ा मै अपना आर्डर लैता जेह्ड़ा आर्डर दित्ता हा ओह् कैंसल करना पेआ रेस्टुरेंट पिन डोर दे चीज़ मै नुडल्स ते बर्गर आर्डर कीतियां हियां ते सॉरी माफ़ी चाह्न्नी आं मै एह्दे बास्तै कि मै तुं'दे कोला चीज आर्डर कीती ही जो कैंसल करनी पेई किश रीजन दी वजह कन्नै मिगी बड़ा गै खेद होआ दा इस गल्ल दी अक्खने पर पर एह् ते मेरी मजबूरी ही ते इस्सै गल्ले मै माफ़ी चाह्न्नी आं थुआढ़े कोला ते शुक्रिया